हेलौ सार हेलौ आं चकरसिला बेरायनो थांनो नागेरदोंमोन ओमफ्राय माला माला बन्द' थायो

ओमफ्राय मा मा दङ जाखो जायगाफ्रावलाय

ओमफ्राय

होनबाथ' होनबा नायजागोन ना आंथ' नायनो थांनो नागेरदोंमोन सुख्रुबारसोयाव गाखोनोसै सनिबारसोयाव बन्द'खाबालाय मानसिफोर बिहिर जानाय नङा ना

आङो क'क्राझारनिफ्रायसो सार आं क'क्राझारसो

लाया लानायालाय सुख्रबाराव नै सुख्रबाराव थांनोसै आं ओरै लोगोफोर दंलाबायो ना ओरै सायेदनि बेखौ लानानै थांनोसै आरो एसे सुख्रबाराव थांनोसै हरैहायसिम फन हरगोन आं सार नोंनाव ओमफ्राय बेरायनायफ्रा एकदम जायगाफ्राथ' मोजांजोबखा दां ना ए ओमफ्राय मानसिफोर फैयोना फैया जाखो बेरायनोलाय हा ए होनबाथ' मोजाङानो जागोनना जायगायाथ'

ए नायगोन दे जिखुनजाया थांगोन जों हा दालाय माथो खालायदोंमोन सारालाय

दिउतियाव ए होनबाथ' होनबाथ' नों दिउथियावनो दंमारो सार होनबा दिस्तार्ब जाबायदां नोङो सार

औ दे होनबालाय सार थांमारगोन जों सुख्रबाराव थांगोन थांगोन सुख्रबारावनो थांनानै बे लोगोफोर ओरै एसे हाबलांनोसै न'फ्राव थालांनोसै लोगोफोरनाव ओमफ्राय ओरै सनिबार बन्द'ना सनिबाराव थांनोसै जोङो बिदिनो थांसै दुइथासोयाव बेरायनानै बेहाय थाबोनोसैलाय रबिबाराव फैफिननोसै बिदि दे जाबाय दे सार गोजोननाय थाबाय